میں نے حال ہی میں ایک آنلائن اشٹور سے اعلیٰ معیار کا لباس خریدا اور میں اپنی خریداری سے بے حد مطمئن ہوں کپڑے کا معیار شاندار ہے نرم آرام دہ اور عمدہ سلائی کے ساتھ ڈیزائن نہایت نفیس اور جدید انداز کا تھا جو تصاویر سے بھی بہتر لگا رنگ بالکل ویسا ہی تھا جیسا دکھایا گیا تھا اور سائز بھی مکمل طور پر مناسب آیا پیکنگ احتیاط سے کی گئی تھی اور ڈلیوری وقت پر ہوئی جس سے ان کی پیشہ وارانہ خدمات کا اندازہ ہوتا ہے مجموعی طور پر یہ ایک اعلیٰ معیار کا تجربہ رہا اور میں اس برانڈ سے دوبارہ خریداری ضرور کرنا چاہوں گا